हैलो जी हाँ हलो हाँ हम ट्रेवल एजेंट बोल रहे हैं मेम नूर उल हसन ओके जी जी जी मैम हैं बहुत सी जगहें हैं आप अभी कहा भदोही स्टेसन पर हो ठीक है मैम मैं गाड़ी भेज दे रहा हूँ यहाँ घूमने के लिए जगह है कई कई जगहें हैं जैसे अभी होटल पर रुकने के लिए है यहाँ पर हमारा सिराज होटल है और फिर उसके बाद ग्लो ग्लोरी होटल है और फिर इधर आप चले जाइए हमारे यहाँ घूमने के लिए ख़ूबसूरत स्थान है यह सीतामढ़ी है वहाँ पर जो है एक हनुमान जी की ख़ूब बड़ी मूर्ति लगी है और वहाँ पर बहुत से अच्छी सुविधा है नदी है वहाँ घूमने लायक़ है अच्छी अच्छी सुविधाएँ हैं उसके अलावा भी यहाँ हमारे पड़ोस के ज़िले में एक बनारस है वहाँ पर काशी है वहाँ अस्सी घाटें हैं वहाँ पर घूमने के लिए बहुत सी सारी सुविधाएँ हैं यहाँ पर बनारस में आप आएँगे यहाँ पर अस्सी घाट पर जाइए नमो घाट है फिर दशा समेद घाट है वहाँ पर मॉल भी आपको शॉपिंग करने के लिए मॉल वॉल भी है हाँ मॉल है बाक़ी बहुत सी सुविधाएँ हैं घूमने के लिए यहाँ पर और जी जी मैम आप आपको एक दम एक दम समझ लो चाहे आप ग्लोरी होटल में रुकिए चाहे सिराज होटल में रुकिए उसके अलावा भी अर्सलान होटल है आप कोई भी होटल में रुकिए आपको एक दम हंड्रेड परसेंट एक दम जी मैम जी जी आप चले जाइए अर्सलान होटल में अर्सलान होटल में आपको बुक करा देंगे मैम वहाँ पर आपको एक दम बेस्ट सर्विस मिलेगी और हर सुविधा एक नंबर की रहेगी आपको वहाँ पर कोई भी दिक़्क़त तकलीफ़ या कोई दिक़्क़त नहीं होगी जी और इधर फिर बनारस में आपको घूमने के लिए जैसे हमारे भदोही में ही एक कारपेट है कारपेट बहुत बहुत इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर हैं आपको यहाँ से अगर कारपेट लेना रहेगा आपको कारपेट के बारे में दिखा देंगे समझा देंगे हमारे यहाँ का कारपेट बहुत पूरे वर्ल्ड में मशहूर चीज़ है हाँ मैम मुझे बहुत टाइम लगेगा तो पंद्रह पंद्रह मिनट के अंदर आपको वहाँ से पिकअप कर लेंगे मैम वहाँ से पिकअप कर लेंगे तो आपको होटल ठीक है आप होटल पर बुक कर रहे हैं वहाँ आराम करने के बाद में फिर बनारस के लिए निकलेंगे ठीक है नमस्कार मैडम